ہمارے یہاں عام پیشے کا کیریئر جو کہ جو کہ یہاں کے لوگ مئو ضلعے کے لوگ اپناتے ہیں وہ ہے جیسے ڈاکٹر ہے ٹریفک پولس ہے پوسٹ ماسٹر ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں کے لوگ اپناتے ہیں